हॅलो आ हॅलो म्हाजे नांव खूशाली म्हाका म्हाका चार जाणांक लागून हे बूक करपाक जाय आसलेलें हॉटेल म्हाका फाल्या जाय फाल्या हय म्हाका सांग न्हू तूमचे हॉटेल सकाळी कितक्यांक उक्ते जाता हां आमी आमी पावतली आमी ऍक्चुली न्हू पणजेच्यान येतली सो आमकां मात्यो टायम लागतलो टायमिंग हांव सांगूंक शकना म्हाका अशे दिसता ह

कितके दिसाचो फ्रेंडांनी म्हणला की तेंका न्हू पाच पांच पांच दिसांक जाय म्हण रावपाक बट बट म्हाका न्हू म्हाका न्हू म्हाका हांगा म्हाजे म्हाका फ्रेंडाचे बर्थडेक लागून आनींक रावूंक जाय आशिल्ले सो म्हाका न्हू ऍक्चुली तेंका लागून पांच जाय आशिल्ले तिगा जाणा आसा ती मनशांं तेंका तेंका ऍक्चूली पांच दीस रावपाक जाय बट म्हाका आनीक पांच दीस रावपाक जाय सो धा धा दिसाचे कर पांच दिसांक तेंका लागून आनी पाच दिसाक म्हाका म्हाजो सॅपरेट रूम कर तर ओके हां

ते तेज्या जॉबाक न्हू प्रमोशन गावले सो ते आमका पार्टी दितली सो आमी खंयतरी भायर भोंवपाक अशी वयतली सो आमी थंय लागीच हॉटेलाक लागून फॅसिलिटी जाय म्हणून आमी थंय थंयत केला

हां पण पण न्हू आमकां न्हू पांच दिसांक जाय म्हणलां पळय तेंचे बरोबर रावपाक तो एकूच रूम कर जेन्ना ती वयतली पळय म्हाका सॅपरेट आनी एक रूम दी पाचं दिसाक लागून पांच पांच दिसांक लागून ओके ओके हय हा ओके ओके ओके सो आम जेवण खाण आमकां पांच ओके सांग सांग न्हू फुडें

सकाळचे हेका ब्रेकफास्टाक कितें म्हण आसतले स्नॅक्स बीन आनी आनी या आमी मागीर जेन्ना येता तेन्ना आमी अशी फिडबॅक दी शकना सपोज आमचो बरो जावूंक ना जाल्यार आमी मागीर सांगून चॅंज कर शकता न्हू हा ओके ओके तर आनी आमी न्हू एक्चुली एका पार्टीक लागून येतले न्हू सो आनी लागी खंय बरे हॉटेल आसा जाल्यार रॅकमेंड कर न्हू आमकां लंचाक लागून

ओके तर ओके तर थेंक्यू सद्या आमचीं हें आतां हे कर बरोवन दवर आमी येतली सकाळी धांक ओके थेंक्यू मॅम ओके ओके ओके बाय